ہمارے نوجوان بھائی اچھے خاصے پڑھ لکھ کے اور دیکھتے ہیں راستے میں پکوڑے تل رہے ہیں اور چھولے بھٹورے بیچ رہے ہیں سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں کوئی گیرج میں پڑے ہیں کوئی ہوٹل رکھے ہیں کوئی کوڑا ایک دم پیچھے بورے لے کے اور جوتے چپل اٹھا اٹھا کے راستے سے اچھے خاصے پڑھ لکھ کے اور نہ نوکری مل رہی ہے نہ کچھ مل رہی ہے تو سرکار سے یہی درخواست ہے کہ جو بچے اچھے خاصے پڑھے لکھے ان کو جاب دے اچھا خاصا اچھا سا اچھا خاصا کام دے تاکہ ان کے گھر پریوار اچھے سے چل سکے ان کی سیلری سے اس لیے درخواست ہیں سرکار سے میری درخواست ہے جو زیادہ سے زیادہ اس پر دھیان دیں اور دیکھے کون سے اسکول میں کس چیز کی کمی ہے ان کو پورا کرے اور بچوں کے لیے اس ٹیچرس کے لئے نہیں زیادہ تر بچوں کے اوپر دھیان دیا جائے کہ بچہ آگے آگے چل کے کیا کریں گے کیا نہیں اس لیے